بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ملک بھر سے لوگ ہمارے علاقے میں مذہب کے اعتبار سے مشہور ہے اور لوگ ایسی جگہوں پر آتے ہیں مثلاً ہمارے یہاں جناب محبوب علی قیصر صاحب ہیں جن کے بنگلے کے ساتھ ساتھ مسجد بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر ملک بھر سے اور دیس ودیس سے لوگ آتے ہیں اور گھومتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں اور کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں اخبار و رسائل میں بھی باتیں آتی رہتی ہیں کہ جناب محبوب علی قیصر صاحب کا بنگلے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر نماز کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے ہیں فرض پڑھنے کا اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ بھی نماز ادا کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے اور اس کے علاوہ داناپور میں اور پٹنہ میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے ایسی ایسی مذہبی علاقے ہیں جو جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور جیسے مثلاً مزار شریف ہوا یا مسجد ہے یا ہمارے ہندو بھائی کے جو ہیں بہت سارے ایسے مندر بھی ہیں جہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں اور گھومتے ہیں اور اس سے ہمارے ہمارے علاقے کا بھی اور ہمارے صوبہ بہار کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیس کا بھی پورا نام ہوتا ہے اور چرچا ہوتا ہے اور یہ تمام جگہیں جو ہیں سرخیوں میں آتی ہیں